योग एकटा बढ़िआँ चीज भेलै जे भोर उठि कऽ आलस रहैत छै कतेक आदमीकेँ ओ की करैत छै आलस दूर करैत छै आलस दूर कखन हेतै जखन योग कयल जेतै तऽ योग जखन करबै तऽ योगा मष्तिष्क मतलब दिमागमे बहुत टाइप एथी प्रकारकेँ अथी रहैत छै याद रहैत छै स्ट्रैस रहैत छै सभ प्रकारसँ रहैत छै मोन अशान्त रहैत छै तऽ योग करैके बाद की मोनमे की होइत छै स्फूर्ति आबि जाइत छै मोन शान्त भए जाइत छै दिमाग चञ्चल भए जाइत छै हड्डीसभके दर्द हटि जाइत छै हड्डीसभ कनकनाबैत रहैत छै आइ काल्हि कोनो डॉक्टर लग जेबै तऽ कहत की जे योग करियौ योग करबै तऽ श्वास लइमे तकलीफ नहि हेतै तहन की करतै अपन मन शान्त रहतै आधा घण्टा योग केलियै हरएक स्थितिसँ अलग रहलियै शान्त रहलियै अपने शान्त स्वभाव वातावरणमे रहलियै शान्तिसँ सोचलियै सभकिछु सोचलियै तऽ अपने मोन शान्त भए गेलै एहि प्रकारसँ करबै तऽ मन तऽ शान्त हेबे करतै जबकि जतय गेलियै कोनो गप कहलियै ओकर स्ट्रेस ओ किओ कहलकै ओ किछु कहलकै ओकर स्ट्रेस सभप्रकारके स्ट्रेस रहैत छै स्ट्रेस तऽ माथामे रहैत छै रातिकेँ घूमैत रहैत छै जबकि योग करयके बाद ओ स्ट्रेस दूर भए जाइत छै मोन शान्त भए जाइत छै अलग भागि जाइत छै आलस भागि जाइत छै तऽ शान्त भए जाइत छै शरीरमे स्फूर्ति आबि जाइत छै कोनो भी काज जल्दीसँ निपटि जाइत छै जबकि योग करयके बादे भए सकल